सब्जी खरिदऽ गेलिए तऽ कहलिए हुनका कि से ई सब्जी कोना देबै अहाँ तऽ हुँ कहलखिन कि से ई तऽ ई जे सब्जी छै कोबी छै जेना आलू छै तऽ कोबी बीस रुपैए किलो छै एखन तऽ हम बीस रुपैए किलो देबे करब बीस रुपैएसँ कम नहि देब बीस रुपैए किलो छै कोबी एखन बीस रुपैए किलो हम देबे करब तऽ जेनाकि दोकानेपर गेलिए तऽ ई समान कोना देबै हमर ई भाषा अइ कि से हमर तऽ मैथिलीके पहचान हइ ने जेनाकि मैथिली भाषा हम बजै छिए तऽ हम मैथिलीमे बजली तऽ कहली कि से ई साग सब्जी कोना देबै मम्मी अहाँ सुनिऔ पप्पा अहाँ सुनिऔ जे इएह बात कहै छिए आओर जेनाकि जे एक प्रकारके जे आदमी भेल हुनका जरे जरे इस तरहसँ बात केलहुँ कि से हँ अहाँ दीदी ई समान बेचबै कोना बेचबै कोना बेचबै कि करबै कोना लेबै इएह भाषा बजै छिए आओर किछु नहि एनाहिते कहै छिए कि से दीदी ई समान कोना छै जे कोइ काजे करै गेली तऽ कहली कि दीदी चलू ने ई काज करऽके छै